बिजाबनि अनगा आं गोबां लाइसिफोरखौ फरायनो मोजां मोनो बे लाइसिफोरनि गेजेराव जेरै बिबार लाइसि हाथरखि हाला लाइसि बायदि बायदि मानोना बे बिजाबफोराव माखासे गोदोनि बर' हारिनि रांखान्थियाव गादब जानाय रांखान्थियाव गादब जानाय बायदि बायदि जाथायफोर दङ बेनिखायनो आं बे बिजाबखौ फरायनानै मोजां मोनो मानोना आं बर' हारिखौ जेब्लाबो गोजौआव थाजानो लुगैयो आरो आरो बर' हारिखौ जेब्लाबो रैखा खालामनो लुबैयो मानोना बिबार लाइसि आरो अलंबार लाइसियाव गोदो बर'फ्रा गुबुन हारिजों माब मा बायदियै गादब जादोंमोन नेवसि जादोंमोन थगाय जादोंमोन बेखौ बिबार लाइसि एबा हाथरखि हाला लाइसि आरो अलंबार लाइसिनि गेजेरजों गुवारै बेखेवनानै फोरमायनानै होनाय जादों बेनिखायनो आं बेफोर बायदि लाइसिखौ फरायनानै जोबोर मोजां मोनो बेजों लोगोसेनो जोंनि माखासे सनानि माला बायदि लाइसिफोराव जोङो जोंनि बर' हारिनि माखासे मिन्थिनांगौ गोनां गोनां बाथ्रा बेफोरखौ जोङो लाइसिफोरनि गेजेरजों जोङो फरायनानै मिन्थिनो मोनो जोंनि माखासे लाइसिफोरनि गेजेराव जोङो जोंनि बर' हारिया नों गोदो गोदोनि समाव माबायदियै गादब जादोंमोन नेवसि जादोंमोन थगाय जादोंमोन गुबुन हारिया बर' हारिखौ मा बायदियै सोबख'दोंमोन बेफोरखौ जोङो बर' बिबार लाइसि एबा हाथरखि हाला लाइसि बायदि लाइसिफोरनि गेजेरजों मिन्थिनो मोननाय जायो बेनिखायनो आङो बर' जानानै बर' हारिनि गोबां लाइसिफोरखौ आङो फरायनो मोजां मोनो